आङो गोदोयो क्लास स्कुल लाइफआवहाय आङो गोबां प्राइज मोनबोदों खारनायाव आङो खारनाय बारनाय खारनायफोरावहाय आङो गासिबावबो कमपिटिसनआव आङो बाहागो लाजोबोमोन बादायलायनायावहाय आं बाहागो लाजोबोमोन बेयाव आङो खारनायाव आङो हदाय जेब्लायबो मानि आङो फार्स्त प्राइज मोननो हायोमोन गोदोयो स्कुल टाइमआवहाय दाबो आङो खारो खारनाया कलेज लाइफआवबो आङो खारदों बेहायबो आङो देरहासार जानो हादों आं खारनो जोबोद हायो खारनानैबो आं जोबोद मोजां मोनो गावखौनो आं रंजानाय मोनो देरहानो हानायनि थाखाय खारनायाव मोनसे जोबोद मोजां देहानि थाखायबो मोजां आरो गाव खारनानै देरहासार जानो हायोबा गोबां गोसोआव गोजोन्नाय मोनो आङो खारनायफ्राव आङो गोबां प्राइसबो मोननो हादों देरहासार जाबोनो हादों आङो बेखौनो बुंबाय